कयने छी अपन जिन्दगीमे सब्जीकेँ उपजबयके कोशिश कयने छी फलके सेहो देख रेखके प्रयास कयने छी सब्जीमे जेना मुरइ भेल आओर रामतोरइ भेल सोहाँस भेल आकि सजमनि भेल एहिसभ चीजकेँ कदीमा भेल एकर रोपिके से रोपयके कोशिश हम कयने छी आ हमर फड़लो अछि परन्तु बहुत मेहनतके काज छै आ एकदमसँ भोरमे कखनो देख लेलियै कखनो साँझमे कखनो देख लेलियै ओहिसँ बात नहि बनैत छै एतेक बेसी कीड़ा मकोड़ाके प्रकोप गाए महीँस बकरीके प्रकोप एहिसभकेँ रोकनाइ एकटा फुलटाइम काज करीब करीब ईसभ भऽ जाइत छै जे नौकरी करैत सम्भव नहि भऽ पबैत छै तथापि हमसभ कोशिश कऽ कऽ थोड़े बहुत तऽ कए लैत छियै फलके देख रेखके क्रममे जे मुख्य फल अइ इलाकाकेँ छै से आम छै तऽ ओकरा बरसातके बाद से दुर्गा पूजासँ पहिले जड़िकेँ कोरलहुँ जड़िकेँ कोरिके जड़ि तीन फिट दू फिट अढ़ाइ फिट तक ओकरा चूनसँ ओकरा ढोरि देलियै आ नीचाँमे किछु उर्वरक आ सङ्गे सङ्गे फफुँदिसाइट इन्सेक्टिसाइड ईसभ मिलाके ओकरा सल्फर वगैरह कनि मिलाके ओकर जड़िमे दऽ देलियै अइ ई कयलासँ से आगू अगर स्प्रे नहियो करबै तऽ हमर काज चलतै एहि द्वारे जे कीड़ा जे चलैत छै से जमीनसँ चढ़ि कऽ गाछपर जाइत छै तऽ जमीनेमे यदि ओ खतम भऽ जेतै तऽ गाछपर चढ़तै की तऽ ई एकटा से प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव प्रोसेस छै जाहिसँ कि नीक फलके फसल लेल जा सकैए